दोकानसँ चाकू लइली चाकू एतना खराब हइ जइसे धारे नहि अच्छा ओहिमे ओहिसँ नहि सब्जी कटै छै नहि टमाटर प्याज ईसब नहि कटाइ छै तऽ रखले छी की करबै जाकऽ वापस करि दै छी दोसर लेबै आब लऽ लेलिए कोइ कामेके नहि छै नहि कटाइ ओहिसँ बढ़िआँ आब की करिए हम तऽ लऽ तऽ लेलिए आब वापस करि देबै